नया बच्चाके दूध भोजनके आहार छै माँके पहला दूध मायके दूधमे बहुत दिक्कत होइ छै तब खरिदाके दूध डब्बावला अबै छै एहन एहन तरीकाके डब्बाके दूध जेहन दूधसँ बच्चाकेँ बहुत फर्क पड़ै छै